हेलो नमस्ते क्या काम है आपको अंबेदकर पार्क जाना है आपको हाँ तो आपको गाड़ी लेनी है मेरी कहाँ कहाँ जाएंगे लखनऊ अच्छा तो कितने लोग हैं कितने लोग हैं अच्छा तो आपको बड़ी गाड़ी भी चाहिए तो उसमें ज़्यादा रुपये लगेंगे आपको हाँ पाँच हज़ार रुपये नहीं नहीं शराब नहीं पीता है वो बहुत अच्छा है शराब नहीं पीता आपको अच्छी अच्छे जगह घुमाएगा लेकिन मै मैम पै पैसे कम नहीं हो पाएंगे काग़ज वागज सब बने हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आप को मेरा ड्राइवर अच्छी अच्छी जगह घुमएगा आप पैसे लेकिन कम नहीं हो पाएंगे मैम हाँ पैसे पैसे आप पूरे दे दीजिए हाँ होटल तक पहुँचा देगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप चंडिका देवी घूमिए लखनऊ में कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं चिड़ियाघर जाइए अंबेदकर पार्क है वहाँ पे हाथी हैं अच्छे अच्छे जनेश्वर मिश्र पार्क है एक अखिलेश यादव ने बनवाया था वो भी बहुत अच्छा है घूमने के लिए जाके तो देखिए आप आपको मेरा ड्राइवर सब जगह सुरक्षित घुमएगा कोई भी दिक्कत नहीं होंगी आपको आपको घर तक आपके पहुँचा देगा होटल तक ह्म्म हाँ तो होटल तक पहुँचा देगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन रुपये नहीं कम होंगे मैम फिर उसको भी तो देना रहेगा ह्म्म आपको कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो हमको भी बताना तो हम उससे बात कर लेंगे लेकिन हाँ ठीक है पाँच हज़ार आप दे देना हमको आपको कोई दिक्कत लगे परेशानी हो तो हमको बताना हम उसको हाँ हाँ नमस्ते